माब्लाबा माब्लाबा माखासे आयदाफोराव आङो लिरनो सानोब्लाबो नाथाय बे आयदाफोरखौ आं आबुं महरै लिरनो सानोब्लाबो लिरनो हाया मानोना भारतआव माखासे बाथ्राफोर भारतआव माखासे ए जाथायफोर दं जाय जाथायफोरखौ लिरोब्ला माबा मोनसे जागोन नामा होननानै आं मिजिं थियो नाथाय माब्लाबा सानो नङा बिखौ आङो लिरनानै दिहुनानै होगोन दा बेबायदि साननायाव जोंनि भारत हादरनि माखासे हे जेरै खोमसि फोथायनाय दायना दायनि फोथायनाय बेफोरनि आयदानि सायाव आं माबा मोनसे लिरनो सानो नाथाय सुबुंफोरनि माखासे साननायफोरा थौले मेलेमजों खाय बे थौले नोजोरजों नायगोन साननानै आं बे आयदायाव लिरनो सानोबाबो लिरनो हाया बा लिरनो लुबैब्लाबो गोसो जायोब्लाबो लिरफुंजोबनो हाया मानोना जोंनि भारतारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाया मोनसे गोबाङैनो खना खनला गामिफोराव मा होनो फोथायनाय दं माने खोमसि फोथायनाय दं जाय खोमसि फोथायनायखौ जेनेबा सुबुंफोरा माने फोथायनो गोब्राब मोनो जेन बेफोरनि सिगाङाव सोरां गियानखौ बुंथिना होनो नाजायोब्लाबो नाथाय बेसोरो बे बुंथिना होनाय गियानखौ बा लिरनानै होनाय बा लिरनानै फोसावनाय रादाब बिलाइ बा लाइसि बा मा होनो सावरायथाइ बेफोरखौ बिथांमोना मोजां नोजोरजों नायाबो जानो हागौ मानोना बिसोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाया साग्लोबनानै दं जाय खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजा मा गाज्रि गाज्रि फारसे आवगायलांनो नाजादों आरो बिखौ फोसाबनो थांनायाव जों साफ्रोमबो लिरगिरिफोरनि आखाइयाव दं होनानै आं सानो आरो बे फोसाबनो नाजानाया जों साफ्रोम जाखांफुनाय थुनलाइगिरि जाखांफुनाय बिजिरगिरि जाखांफुनाय माखासे पन्दितफोरनि आखाइयाव दं होनानै आं सानो नाथाय आंबो सासे जाखांफुनाय लिरगिरि महरैब्लाबो आङो बेफोरखौ लिरनानै दिन्थिनो नाजायोब्लाबो सम सम भारत हादरनि माखासे सुबुंफोरनि माखासे बे अख्रा बा साननो हायि बा मिथिनानैबो मोनथियि बादि फाव जुरिनाय सुबुंफोरनि गेजेराव गिनो गोनां जानानै फैयो जायनि थाखाय लिरनो थाखाय खलम आरो खलम आरो लेखा बिलाइ लायोब्लाबो बेफोर बिथिंखौ लिरनो दिन्थिनो नाजायोब्लाबो गिनाय भाबा गोसोयाव बादा होयो आरो बेखौ हा मा होनो दिन्थिनानै होयोब्ला जों इउनाव आंनि जिउआव माबाफोर खैफोद जागोन नामा बेबायदि साननाया गोसोआव फैखाङो जायनि थाखाय लिरनो सानब्लाबो लिरनो लुबैब्लाबो नाथाय गोसोआव बादा होयो जायनि गेजेरजों जोंनि बे हा गाज्रि साननाय बा गाज्रि जाथाइखौ दिन्थिफुंनो नाजासेयावबो जों बा आं फैमाल जानो गोनां जादों लिरनो सानब्लाबो माखासे जिउनि माखासे गिनो गोनां जाथाइखौ दिनै गिनानै बिफोरबायदि जाथाइखौ लिरफुंनो हाया जानानै फावसायनानै थानायखौ आं मोन्दाङो